खेल में महिलाउन जो योगदान प्रतिनिधित्व ॾाढो घटि आहे इन में मां पंहिंजा वीचार कुझु रखण थो चाहियां ऐं समाज खे मां सिर्फ़ माना गुज़ारिश करे थो सघां उन्हनि जे परिवार वारनि खे निमाणी वेनिती करे थो सघां की महिलाउनि खे तव्हां प्रोत्साहित करो हुननि खे कुझु करे ॾेखारण जी जज़्बो उन्हनि जे अंदरु कढी अचिणो त महिला सक्षम थींदियूं पंहिंजो नालो बि करे सघंदियूं ऐं हिन शइ लाइ पहिरियों त महिलाउनि खे शिक्षित करिणो आहे कई बार महिला शिक्षित न हुजण जे करे उहे पंहिंजी क़ाबिलियत नथियूं पहिचाने सघन पैंजे अंदर छुपियल हुनर खे ॿायर नथियूं कढी सघनि त हिन लाइ करे परिवारु ऐं समाज खे हिननि जो पूर्ण योगदान ॾियणु खपे ते सवा उन्हनि खे आर्थिक मदद बि ॾियणु खपे जीअं खेॾनि में कुझु पुरुस्कार रखनि त इन सां बि उन जी रुचि वधंदी की भई खेल कूद कंदासीं त असांखे आर्थिक मदद बि मिलंदी त उन सां बि उन जो योगदानु वधंदो ऐं ॿियो हिकिड़ो मुंहिंजो सुझाव इहो आहे की महिलाउनि जो जेको आहे कोच जेके हुजन उहे महिलाऊं हुजनि त हुनसां ॼाण पंहिंजी कोचूं आहिनि उन जो केरु पीटी ऊषा थी वई मेरी कॉम आए हुन खां पोइ रेनू गोपाल आहे सानिया मिर्ज़ा आहे त इहे जेके कोच थींदियूं त हिननि खे सही सां प्रेरणा ॾई सघंदियूं शिक्षा बि ॾई सघंदियूं ऐं महिलाऊं पंहिंजी समस्याऊं महिलाउनि जे अॻियां खुली करे ॿुधाए थियूं सघनि त उन जो कुझु समस्याऊं जेकियूं आहिनि पुरुषन सां नथियूं ॿुधाए सघनि त पोइ हुनन सां ॿुधाए सघंदियूं त हुन में बि महिलाऊं खे अना आसानी थींदी कुल मिलाए मुंहिंजो त इहो सुझाव आहे की महिलाउनि जे लाइ समाज ऐं परिवार खे पूर्ण योगदान ॾियणो आहे तॾहिं ई महिलाउनि जो खेल में रुचि वधंदी ऐं उन सां हासिल बि कंदियूं पंहिंजो मुकाम धन्यवाद जय झूलेलाल